मुझे ऐसा लगता है की आई टी आइ आइ टी या आइ आइ एस में जो खर्चा होता है उसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है जिससे आम इंसान इसका खर्चा नहीं कर पाता है कुछ इंसान कुछ इंसान इसकी डिग्री पैसों से भी ले लेते हैं जिससे वो बहुत जिससे वह बहुत ऊंचे पद पर आ जाते हैं आम इंसान आम इंसान जो पढ़ाई करता है वो उसके पास ज़्यादा प पैसे नहीं होते हैं तो वो वह ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाता है तो जिससे वह वह आम इंसान रह जाता है और कुछ जात और कुछ कुछ व्यक्ति तो पैसों के दम पर डिग्रियाँ प्राप्त कर लेते हैं डिग्रियाँ प्या प्राप्त कर लेते हैं और वह अच्छे पद पर आ जाते हैं आम इंसान के लिए ये आम आम बात होती है उनके पास भी अगर पैसा होता तो वह आज अपनी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं और और छात्रों छात्रों पर दवाब के बारे में यह सोचती हूँ की छात्रों के लिए भी यह यह पढ़ाई आवश्यक होती है